चार्जर बड़ा शैल ऐ बड़ा तौला जेह्का ओह् चार्जर करदा फोनै गी दो घैंटे च पूरा चार्ज करदा फोन बड़ा स्हेई चार्ज ऐ ते चार्जर गी बड़े सारे बेनिफिट्स न प पंजें मैंटें च चार्ज करी'र ते ओह्दे सारे बड़ी तौले चार्ज करदा ते अद्ध अद्धे घैंटे च पूरा फ़ोन चार्ज करू ओड़दा बड़ा स्हेई चार्ज ऐ ते ओह्दे किश बड़े सारे बेनिफिट्स बी हैन फोन गी ओह् ना बड़ा तौला खराब होंदा बड़े दिन चलने आह्ला चार्ज ऐ